हमरा इहाँ गाममे एक नदी छै गाम रऽ लास्टमे छै ओकर नाम कोशी छै ओ गङ्गा र मे मिल रहल छै उहाँ हमरा नऽ हेलय दै छै बहुत बड़का नदी छै बहुत मजा आबै छै उहाँ नहाबयमे हेलयमे भी बहुत मजा आबै छै आओर हेलय लेल आना भी चाहियो अगर अगर गाममे बाढ़ि आबि गेलै या किसी भी तरहसँ समस्या आबि गेलै अगर हम हेलय लेल जानबै तऽ अपन जान बचाबै सकै छी लोगो र भी जान बचाबे सकै छी हेलल भी आना चाही ओ ओ एक कला होलै अगर हेलय लेल जानबै तऽ हम अपनो जान बचाबै सकै छी बाढ़ि रऽ समय छै गाममे पानि आबि गेलै जान बचाना छै केना बचेबै जान आना चाहिए हेलय लेल आदमी सभतरह सभतरह कार्य आना चाहिए चाहे जे हौ छोटासँ ले छोटा बड़ासँ ले बड़ा तक काम आ छोटा नहि होइ छै हेलना होइ छै ओ भी आना चाहिए सभी आओरकेँ अपना जान बचाबै सकै छै अगर न नदीमे कोइ नहाबै ही ले गेलै मानि गलतीसँ ओ डुब डुबय लगलै अगर हेलनाइ जन जानतै जान बचाए लेतै ने अपनो अगर नहावय लेल गेलै कोइ खुद कोइ डुबिए रहल छै प पासमे ओकरो जान बचाबय सकै छी इसीलिये हेलय लेल आना चाहिए अपनो जान बचा सकी लोगो आओर मदद करि सकै छी